जेब्ला आं मेथाइ रोजाबो अब्ला आंनि मेथाइ रोजाबनायखौ हाय साबसिन खालामनो थाखायहाय आङो मोखांनि फाव मेगननि फाव आरो जान्जि सोमावनाय फाव गोदोना सोमावनाय फाव बे बाइदि खालामनानैहाय रोजाबो आरो मेथाइखौहाय साबसिन खालामनो थाखाय बे बाइदि फाव खालामोब्लासो खोनासंग्राफ्राबो मोजां मोनो आरो नायनो मोजां मोनो जेब्ला मेथाइखौहाय मेथाइया स्केल लानानै रोजाबोब्ला माने हखोनो मानो जोबोर खष्ट' जायो नालाय बेखायनो हखोनाय समावहाय आखाइनि फाव खालामनानैहाय रोजाबनो रोजाबो आरो जेब्ला मेथाइया मेथाइखौ रोजाबो अब्ला माखासे मेथाइफोरावहाय मिनिस्लु बा मिनिनानैहाय मेथाइखौ रोजाबो आरो रोजाबो आरो जेब्ला मिनिस्लु मिनिनानैहाय आखाइनि फाव मेगननि फाव खालामनानैहाय मेथाइ रोजाबो अब्लासो मेथाइ रोजानाइफोरखौहाय मोजां नुयो बेखायनो आङो मेथाइ रोजाबनाय समावहाय बे बाइदि फाव खालामनानैहाय मेथाइखौ रोजाबनाय जायो आरो जेब्ला बे बाइदि फाव खालामनानैहाय मेथाइखौ रोजाबो अब्ला जेब्ला मेथाइ खोनासंग्रा नायग्राफ्राबो मोजां मोनो अब्ला अब्ला बि अब्लासो मेथाइखौ रोजाबनो माने बोलो मोनसिनो आरो बेखायनो बे बाइदि फाव खालामनानै मेथाइखौहाय रोजाबनाय जायो